हॅलो हॉटेल तुलसी न्ही तुमचे आतां प्री बूक केल्या कितें हें बी आसा डिसकावण्ट बी आसा कितें मात्शें चॅक कर आनी ओके डिसकावण्ट बी आसा जाल्या माग एक चार लोकां खातीर मेज बूक कर